आज कल हमारे जो फ़ोन वग़ैरह में जो समाचार आते हैं रेडियो के थ्रू या फीड्स के थ्रू या कई ऐपों के थ्रू जो आते हैं वो कई बार सही रहते हैं परंतु ग़लत भी रहते हैं हम यह नहीं जान सकते कि जो समाचार हम अभी पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं परंतु जब हम उसे पढ़ लेते हैं तो वह हम अपने मन में बिठा लेते हैं पर और हम उसकी तह तक नहीं जा पाते हैं कि जो समाचार हमें दिया गया है वो सही है भी या नहीं है कई बार यह भी हो जाता है कि समाचार बिल्कुल ही ग़लत रहता है परंतु जो समाचार देने वाले जो लोग रहते हैं वह उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं